برتن دھونے کا عمل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ضروری عمل ہے کیونکہ برتن جو ہم جب ہم دھوتے ہیں تو وہ وہ صاف دھلنے چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر برتن گندے دھلیں گے تو وہی برتن ہم کھانا کھائیں گے اور اس میں جو جراثیم ہوگا وہ کھانے کے ذریعہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے جس سے ہمیں طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے برتنوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ صفائی سے دھونا چاہیے صابن کا استعمال کرنا چاہیے صاف صفاٮٔی کا استعمال کرنا چاہیے برتن دھونے کے لئے اور تیل والے برتن جو ہیں ہم وہ بھی ان کا جو ڈش واشر آتا ہے لکوڈ ڈش واشر اس سے دھوتے ہیں کیونکہ اس سے چکنائی جو ہے وہ ایک بالکل صاف ہو جاتی ہے برتنوں پر سے